वैसे तो आज तक मेरे द्वारा कोई भी खाना मुश्किल नहीं था मैंने सब खाना नार्मली बना लिया था लेकिन एक बार की बात है जब मुझे दाल बाटी चूरमा बनाना था वो मुझे बिल्कुल नहीं आता था मुझे कैसे बनाऊँ मैं क्या करूँ और मुझे घर में कहा गया कि आप वही बनाइए हमारा फेवरेट डिश है तब मैंने उसे बनाने का प्रयास किया और मैंने पूछा कैसे बनाते है कैसे बनाते हैं पूछ पूछकर मैंने बनाया लेकिन जब मैंने उसे बनाया तो मुझे अनुभव हुआ कि जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता है उससे बनाना कितना मुश्किल है लेकिन तभी से मुझे अनुभव हो गया कि अब मैं कैसे बनाउंगी दाल बाटी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है और कितना समय लगता है इन सब का अनुभव मुझे हो गया